मेरा एक प्रिय मित्र है जो खेल खेलता है उसे फ़ुटबॉल बहुत ही पसंद है ओ फ़ुटबॉल को बहुत मज़े से खेलता है उसको आनंद आता है खेलने में और वो खेल को पेशा मानता है उसने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल खेला है वो बहुत ही अच्छा खेलता है उसने ट्रॉफ़ी बहुत जीती हैं उसने स्कूलों में भी पार्टिसिपेट किया था और स्कूल में भी खेलता था वो बचपन से खेलता आ रहा है उसने मेरे साथ भी खेल खेला है मैंने भी बचपन में उसके साथ खेल खेला है वो मुझे भी बुलाता है खेलों में साथ में हम खेल खेलते थे बहुत ही मज़ा आता था और बहुत से छात्र ने जो स्कूल में खेलों में भाग लेते हैं उनको भी खेलों में भाग लेना अच्छा लगता है और उससे मेरे मित्र हैं वो भी आते हैं खेलने के लिए वो बुलाता हे तब भी ओ मेच देखने के लिए ही बुलाता है जब उसका मेच होता है तो वो हमें मेच देखने के लिए बुलाता है बताता है और पूछता है कैसा हुआ कैसा रहा हमारा मेच वो बहुत ही आनंद से मेच खेलता है